हेलौ बसुमतारी नोंथां मैया आं नोंखौ खेब गारि बुख खालामनाया नोंथाङा सिनायबाय ना अ नोंथाङा दा फुंनि दाइन बाजियाव आंनि थाग्रा खथायाव फैबानो जाबाय नोंथाङा लामाखौ मिथिखागौ ना हे अके बे जोंनि मोनसे सिदा थांनाय बेंथल लामानि मोनसे कलेज बेंथल फरायसालिमा दङ बे गेथ खाथियावनो मोनसे आंनि थाग्रा खथा दं बेयाव फैबानो जाबाय दे दे दे दे एखदम टाइम बायदि फैबानो जाबाय जे आंनि गोलाव लामा सुरनांगौ लामाया जेन सहैयो आरो सम बायदि आङो रेलवे स्टेसन सिम सहैनो हानाय बायदि दे दे दे दे फंबाय दे जागोन आसा खालामो नोंथाङा सम बायदियै फैदो जेन' आंबो सम बायदियै सहैनाय बायदि हामबायसो दे